हाँ भईया नमस्ते जो मैंने गाड़ी बुक की थी उसको आप कैंसिल कर दीजिए क्योंकि मेरे पापा कि तबियत इस समय खराब हो गई है मुझे वहाँ आज हॉस्पिटल उनको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा और जो मैंने आपको पैसे दिए थे वो मेरे एकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते काहे आपको पैसा देना ही पड़ेगा ऐसा थोड़ी होता है मैंने आपको पैसे पहले दे दिए थे इसका मतलब ये नहीं की आप पैसे नहीं वापस करेंगे आपको वापस करना पड़ेगा क्नयों हीं करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे थोड़ी होता था कि मैंने आपको पैसे दे दिए तो आप वापस नहीं करेंगे मुझे काम पड़ गया तो मैं अब कैसे आपके साथ चलूँ अब पापा की तबियत खराब है उनको हॉस्पिटल लेकर जाना जरूरी है इसलिए मैं वहाँ मुझे वहाँ जाना पड़ेगा आप कैंसिल कर दीजिए और मेरे पैसे वापस कर दीजिए ऐसा थोड़ी होगा आपको पहले पे पैसे देना ही पड़ेगा आप ऐसा नहीं कर सकते आप आपको देना ही पड़ेगा अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा इसलिए आपको पैसे वापस करना पड़ेगा ऐसा करिए आप सौ रूपए काट के चार सौ रूपए वापस कर दीजिए क्योंकि मुझे जरूरत है अभी इस समय पैसे की जरूरत है आपको देना ही पड़ेगा कैसे नहीं देंगे आप ऐसा थोड़ी होता है ये सरासर गलत है क्या मैंने आपको पैसे दे दिए तो आप आप मेरा काम भी नहीं करेंगे और पैसे भी वापस नहीं करेंगे आपको करना होगा